जखनीने दस सालके भेलियइ तखनिये गाँवसँ हेलय शुरू करलियै बहुत हेललियै हमरा से अखनी ओना हेलयमे अखनीओ पार नहि लागय लए देबय कोशी आओर हेलयमे आओर पोखरि हेलयमे चलतने नहाबय लए सबके हरा दै छियै कि ने हइये एक बच्चेसँ हेलय रहियइ की ओना नहि ने हेलय रहियइ सब छौड़ा सब छौड़ी सब छोड़ा सब सङ्ग होइ रहय एकदम चलि जइयइ नहबय लए कोइ भैंस ले जाबय तऽ पाछू ओकरा केने जाइयै हेलय लागियै